पदवी शिक्षण आनी डिप्लोमा घेवन जाय ते नोकरेचे मार्ग मेळटात म्हणून आयच्या तरणाट्यांक शेतकी वेवसायाचें आवड उणी जाल्या अशें एक शेतकाराचें म्हणणें शेतकाराक व्हड प्रमाणांत लागवडी पासून पयस दवरपाचें एक कारण म्हणल्यार बाजारांतलें उणें दर ते नाफा विरयत घटक अशें एक शेतकाराचे म्हणणें नाल्ल सुपाऱ्यो केळी ऊस काजू आनी हेर शेतकी उत्पादनाचे फायद्याचे प्रमाण वारंवार उणें जाल्ल्यान शेतकारांक असहाय्य जावन हेर मार्ग सोदचे पडल्यात पर्यटन क्षेत्रांक सुद्दा तरणाटी पिळगी आतां चड आकर्शीत जाता बाताची लागवड हो तालुक्यांतलो लोकाचो एक मुळावो वेवसाय पूण तरणाट्यांनी ताचे पसून पयस रावल्यात हांगा आमी बाजी आनी फळांय पिकयतात पूण उत्पादन वाडोवपा खातीर शास्त्रीय पद्धतीचो उपेग जायना सरकार शेतवडी आनी संबंदींत कार्यावळीचेर ताण घालता तेन्ना पुराय तालुक्यांत अजुनूय व्हड व्हड जमनी परती पडल्यात जाल्यार चड करून भाताचे लागवडी खातीर वापरिल्ले कांय वाटारय उद्वस्त जमनींत रुपांतरीत जाल्यात राज्यांत शेतकी वेवसाय परत परतून करपाची येवजण सरकार चालीक लायता तरीय काणकोणांतली परिस्थिती प्रोत्साहन दिवपी ना पावसाच्या आदी शेतकार भाताच्या पिकाची लागवड करपाची तयारी करपाक व्यस्त जाताले पूण आयज तशें ना ह्या शेतकारांनी कांय जाणांनी सांगलें की बेगीन पयशे आनी उण्या कश्टांक लागून शेतांत काम करपा परस दिसपट्ट्या पगाराचेर नोकरी बरी शेतकाराकय चडशी जमीन एक तर मुणकाराची वा कॉमुनिदाद दाद निदादीची बरी स्थिती ना शेतांत भितर सरपी खाऱ्या उदकाक लागून बंडाक भंग जाल्ल्या अशा समस्याक तोंड दिवचें पडटा अशां समस्यांक लागून लोक नुस्तें पोसपाचो पर्याय घेतात जो फायदेशीर वेवसाय जावंक लागला किटकनाशकां सारें बियो यंत्रां आदी खातीर सरकार अनुदान दिता आनी बाता खातीर आश्वासन दिल्लें मोल दिता हातूंत दुबाव ना जें आतां दर किलो कमी रुपया आसा अजुनूय तरनाटे खात्री करूंक नात आनी शेतांतल्या कामा भायर हेर नोकऱ्यो निवडटात